हाँ आज के समय में मोबाइल गेमिंग के बढ़ने से छोटे छोटे जो उद्योग खिलौनों के उद्योग रहे उनको काफ़ी प्रभावित हुए हैं वो जब मैं छोटा रहा तो मैं अपने समय में छोटे में खिलौने से खेल खेलता था अब मैं बड़ा हुआ हूँ तो अभी मेरे पास इस्मार्टफ़ोन आया है जिससे मैं इस्मार्टफ़ोन पर कुछ भी कार्य या खेल खेलता रहता हूँ पर अभी की जो अभी के जो बच्चे हैं अभी की नई पीढ़ी है उनको शुरू से ही उनके हाथ में मोबाइल मोबाइल थमा देने से वे मोबाइल गेम के आदी हो गए हैं जिससे उनको जिससे उन्होंने बचपन के जो भी टॉय ट्रेन बस कार ट्रक सिप जो भी चलाने के उनका रहता था उनके उद्योगों को भारी नुक़सान झेलना पड़ रहा है और वो जेनरेशन के बच्चे मोबाइल गेम में मोबाइल गेम में इतना लगे रहते हैं कि उनको जो पुराने ज़माने के खिलौने रहे उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हाँ मुझे इस विषय में इतना ही ज्ञान है धन्यवाद